एहिमे हँ एहीमे जे शिक्षित लोक बहुत बढ़िऑं विचार आओर स्वभावके होइए ओसब नहि जल्दी झगड़ा करै लए चाहैए नहि ज जल्दी अपशब्द भाषा बोलल अगर यदि कहीँ भी लड़ाइ झगड़ा भेल तऽ ओकरा समझाबैके कोशिश केलक समझा बुझाके आ दुन्नूके हटा देलक आओर अच्छा शिक्षित लोक बहुत बढ़िऑं होइए नहि जल्दी लड़ाइ झगड़ा करैए आओर ने जे छै से ओ जल्दी ककरो से गाली गलौज केलक बहुत बढ़िऑं से अगर कोइ गाली गलौज करबो करै छै तऽ ओहि पर ध्यान नहि देलक अगर ध्यान देतै तऽ ओकरा समझा बुझाके हटा दैयै आओर बढ़िऑं दिशा देखबैए अगर यदि घरमे कोइ शिक्षित पलिवार या गाँवमे रहि गेल तऽ ओ जगह पर बहुत बढ़िऑं जे छै से ओकर मान सम्मान सभहक एक अलगे तरीका से रहैए यहए अथी अहाँके जे छै से ई शिक्षित परिवार बहुत बढ़ियाँ यऽ